जोंनि जोंनि जायगायाव ओरैबायदि जायगा दं जाय जायगायाव थाङोब्ला जोंनि गोसोया जोबोद मोजां मोनो आरो रंजाखांनाय मोनो जेरै सरलफारा याव सरलफारा याव थाङोब्ला सरलफारायाव फिकनिक स्पत आव थाङोब्ला बिराद मोजां बे जायगाया मानो होनोब्ला जेरै हाजो हाला बिफां लाइफां आरो भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दै सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बिनि थाखायनो जोबोद मोजां आरो बिनि दैयाबो जोबोद गुसु भुटाननिफ्राय फैनायखाय अन्थाय बाला बायदिसिना सोमखोर गोथां नुयो ओमफ्राय जेरै दिबलाइ दिबलाइआवबो थाङोबा जोङो जोंनि गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो दिबलाइआवबो हाजो बावखुंग्रि हाजोखौ नुहुरो दिबलाइनिफ्राय बिनिखायनो खाथि खाला हाजो नुहुरनायखाय जोबोद मोजां मोनो आरो दैयाबो मोजां बिनि दैया बिराद नायनो समायना नुयो